बैतूल ज़िले में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे दीपालवी का त्यौहार होली का त्यौहार मकर संक्रांति का त्यौहार रक्षाबंधन और भी त्यौहार हमारे यहाँ पर हम मानते हैं और हम सारे ही त्यौहारों को बहुत धूम धाम से मनाते हैं जैसे दीपावली कहें तो पाँच दिनों का त्यौहार है सब से पहले धनतेरस आता है और हम धनतेरस पर नए नए गहने ख़रीदते हैं नए बर्तन ख़रीदते हैं और नए कपड़े कपड़े भी ख़रीदते हैं क्योंकि कहना है कि धनतेरस पर कुछ भी ख़रीदना शुभ होता है और हम घर पर लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं दीपावली के दिन हम बहुत सारे दिए जलाते घर पर और लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं हम अपने घर के सामने रंगोली बनाते हैं और दीपावली के दिन हम मोहल्ले में मिठाईयाँ भी बाँटते हैं बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं नए नए कपड़े पहनते हैं और हमारे यहाँ पर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है जिसमें हम घर के सामने गोबर से गोधन बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं और यह गोधन पाँच दिनों तक रहती है और फिर दीपावली की ग्यारह दिन बाद ग्यारह साथी है जिसमें हम तुलसी जी की पूजा करते हैं और हमारे यहाँ पर तुलसी जी की शादी होती है हम उस दिन गन्ने की पूजा करते हैं तुलसी जी की पूजा करते हैं उनकी शादी करते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ बाँटते हैं और इसी तरह हम ग्यारस का दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और फिर बात करें होली की तो होली बहुत खुशियों का त्यौहार है क्योंकि अगर होली पर हम से कोई नाराज़ भी हो तो भी वो हमें रंग लगाने से मना नहीं करते होली पर हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं उनसे गले मिलते हैं और कई लोग तो ठंडाई और भांग भी पीते हैं होली पर और हम होली पर बहुत रंग खेलते हैं और मकर शंक्रांति मेरे हिसाब से मकर संक्रांति एक मीठा सा त्यौहार है क्योंकि हम मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाते हैं तिल से नहाते हैं और मुझे तिल के लड्डू बहुत पसंद है इसी लिए मुझे मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू मिलते हैं और इसी लिए मुझे मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत पसंद है मकर संक्रांति पर हम सब मिल कर पतंग भी उड़ाते हैं